بہار بھارت کا ایک اہم ریاست ہے جہاں قدرتی حسن و تاریخ مقامات اور متنوع ثقافت کے عناصر شامل ہیں جو اسے سیاحت اور تفریعی صنعت کے لیے ایک بہترین مقام بناتے ہیں یہ صنعت نہ صرف ریاست کی افتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور معاشرتی ترقی کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں تفریحی صنعت میں کام کرنے کے بے شمار مواقع ہیں مگر ان کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی درپیش ہیں جن پر قابو پانا ضروری ہے بہار میں گھنے جنگلات دریا پہاڑیاں اور دلکش مناظر موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بودھ گیا راجگیر نالندہ اور پٹنہ جیسے تاریخی اور مذہبی مقامات موجود ہیں جو سیاحتی مقصد کے لیے اہم ہے ان مقامات پر سیاحت کو فروغ دے کر تفریح صنعت میں ترقی کی جا سکتی ہے نالندہ یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی ادارے طلبا اور محققین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ جگہیں علمی اور تحقیقی سیاحت کے لیے ہیں اسی طرح تجارتی مواقع بھی دستیاب ہیں یہ سرگرمیاں نہ صرف سیاحتی صنعت کو بڑھاوا دیتی ہے بلکہ مقامی معاشیت کو بھی تقویت فراہم کرتی ہے بہار میں ہوٹل اور ریستوران کے کاروبار میں بھی وسیع مواقع موجود ہیں کیوںکہ سیاحوں کے لیے قیام اور کھانے پینے کی بہترین سہولیات فراہم کی جا سکتی ہے اس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ٹور ٹور گا ٹور گائیڈز وغیرہ وغیرہ اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے بہار میں قدرتی حسن اور ماحول دوست سیاحت کے مواقع موجود ہیں ریاست میں ایڈونیچر سیاحت جیسے جیسے کہ ٹرائگنگ کشتی رانی اور اور کے مقامات موجود ہیں جو نوجوان سیاحوں کو راغب کر سکتے ہیں یہ شعبہ ماحول کو بھی نقصان نہیں پہنچتا اور ریاست کے معاش اور ریاست کے معاشی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے بہار میں سیاحتی مقامات پر جانے کے لیے بنیادی انفرسٹر انفراسٹرکچر جیسے کہ سڑکیں ہوٹل اور دیگر سہولیات کی کمی ہے اس کمی کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سیاحت کی صنعت محدود رہتی ہے تفریحی صنعت کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی جانب سے خاطر خواہ سرمایہ کاری نہیں کی جاتی اگرچہ کچھ منصوبے اور پالیسیاں موجود ہیں مگر ان پر مکمل عمل مکمل عمل درد آمد نہیں ہو پاتا جس سے ترقی کا عمل متاثر ہوتا ہے بہار کے کچھ علاقوں میں امن و امان کے مسائل بھی موجود ہیں جو سیاحوں کو ان علاقوں میں جانے سے روکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں جرائم جرائم اور بدعنوانی کی وجہ سے بھی سیاحت کو نقصان پہنچتا ہے ان مسائل کو حل کیے بغیر سیاحوں کی تعداد میں اضافہ کرنا مشکل ہوتا ہے